औ नोंथां आं नोंथांमोननि अदालगुरि जिल्लायाव फैदोंमोन गांसे जार्नालिस्ट लिरनो नागिरदोंमोन दा बे ओनसोलावहाय मा मा हारिनि सुबुंफ्रा थायो बेनि बागै आं मिथिनो लुबैदों औ औ

औ औ

औ औ दायो नोंथाङा बे हारिनि गेजेरावनो बै बर'फ्रा मा धोरोम बा फोरबो फालियो बेखौ इसे बुंनो हागोन नामा औ औ औ

औ औ

औ औ औ आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन थाफानाय माने खाथि खाला जितु जातिफोर बा हारिफोर बिसोरनि जायखिजाया मोनसे जातिनि जि बिसोरनि थानाय जानाय बिसोरनि हारिमुनि बागै इसे फोरमायनो हागोन ना औ औ औ निस्सय निस्सय

करम फुजा करम फुजा फोरबो बेफोरबायदि फालियो नामा औ औ औ निस्सय औ

औ औ औ औ औ निस्सय औ औ औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथांखौ आङो लोगो हमनाय जासिगोन थांनानै देह अह देह